ہندوستانی فیشن میں وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آئی ہے پہلے روایتی لباس جیسے کہ ساڑی دھوتی اور کرتا پیجامہ بہت عام تھے لیکن آج کل فیشن میں مغربی اثرات نمایاں ہیں خاص طور پر شہروں میں لوگ جینز ٹی شرٹس اور ڈریسز پہننے لگے ہیں جس میں نوجوان نسل کو ایک نئے فیشن کے رجحان کی طرف مائل کیا ہے مغربی فیشن کے اثرات نے ہندوستانی فیشن میں جدت پیدا کی ہے جیسے کہ کپڑوں کی کٹنگ اور فٹنگ میں نئے تجربات کیے گئے ہیں اب لوگوں کو ایسے کپڑے پسند ہیں جو نہ صرف روایتی ہوں بلکہ مغربی اسٹائل کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوں فیوزن فیشن جس میں مغربی اور ہندوستانی طرز کے عناصر شامل ہوتے ہیں بہت مقبول ہے اس کے علاوہ لوگ کپڑوں کے برانڈز کو بھی ترجیح دینے لگے ہیں اور آن لائن شاپنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے مجھے ذاتی طور پر روایتی اور آرام دہ کپڑے پسند ہیں جیسے کہ کرتا پیجامہ یا سادہ جینز اور ٹی شٹ یہ کپڑے نہ صرف روز مرہ زندگی میں آسانی فراہم کرتے ہیں بلکہ ایک منفرد ہندوستانی پہچان بھی بناتے ہیں خریداری کے لیے میں عموماً مقامی مارکیٹس کا رخ کرتا ہوں جہاں متنوع متنوع کپڑے دستیاب ہوتے ہیں اور مقامی دست دست کاری کی محنت بھی نظر آتی ہے